नमस्ते नमस्ते जी और बताइए

मौसम में हमारे यहाँ देखिए गर्मी में अच्छा वह तो बेस बोल रहे हैं हमारे यहाँ वर्ष में तीन ऋतुएँ होती है वर्षा ऋतु सर्द ऋतु ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु में जैसे धान की फसल बोई जाती है लगाई जाती है ऐसे ही जानकर के धान उगाए जाते हैं धान लगाया जाता है बरसात के बाद फिर आता है

रबी रबी की फसल रबी में आप जो है बाजरा ज्वार और मक्का गेहूँ की फ़सल बोते हैं इसके बाद फिर जाड़ का फ़सल फ़सल आती है उसमें भी

सरसों आप सर्द ऋतु जी में दीजिए बोइए बेचिंग कहते हैं और अगहन के समय हर महीने में अगस्त महीने में गेहूँ गेहूँ और यह सरसों दोनों एक ही समय बोया जाता है

गर्मी में गन्ना ग्रीष्म ऋतु गन्ना ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है गर्मी के समय

सब्ज़ियों में इस समय जैसे आप बो सकते हैं भिंडी की फ़सल करेले की नेनुआ तोरई लौकी बोरा तरोई इत्यादि चीज़ बो सकते हैं बैंगन तो वही शरद ऋतु में गोभी लगाया जाता है अक्सर बैंगन के समय शरद ऋतु में बैंगन लगाइए गोभी लगाइए टमाटर लगाइए मिर्चा लगाइए ई सबकी फ़सलें होती हैं

और बताइए हाँ हाँ समय से खाद नहीं डालेंगे पैदावार कम होगी और ज़्यादा ठीक पड़ेगा देशी खाद कम्पोसीट खाद डालिए उसी में तो पड़ेगा आ रासायनिक फेफर के हिसाब मात्रा के हिसाब से कीजिए थोड़े थोड़े मात्रा में द ज़्यादा प्रयोग कीजिए देसी खाद कंपोस खाद इसके बाद फिर रासायनिक खाद आप डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो नुकसान करेगा अच्छी बात नमस्ते नमस्ते